सोनभद्र जिले में उगाई जाने वाली कुछ ही मुख्य फ़सलें हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़सल नहीं उगाई जा सकती और यहाँ की मिट्टी भी चिकनी मिट्टी या खेती करने लायक मिट्टी नहीं है इसलिए यहाँ पर बहुत निम्न मात्रा में खेती की जाती है यहाँ पर ऐसे फ़सल ही उगाए जाते हैं जो कम पानी और खराब मिट्टी में भी उग जाएँ जैसे कि कपास या कुछ साग सब्जियाँ या फिर गन्ना इन्हें बहुत अधिक पानी या बहुत अच्छी मिट्टी की जरूरत नहीं होती है इसलिए इसे यहाँ आसानी से उगाया जाता है यहाँ पर किसी भी चीज को उगा कर फिर बाजार में ले जाकर उसे एक जगह पर इकठ्ठा करके फिर एक कोई निश्चित मूल्य बता के उसी मूल्य के हिसाब से किलो के हिसाब से बेचा जाता है यहाँ के फसलों के लिए अनुकूल मौसम सर्दी का है